ہاں ہیلو ہیومن ٹیلر کے یہاں سے بول رہے ہیں جی ارے وہ اپنے بچے کی ہم نے ڈریس دی تھی چھوٹے بچے کی اسکول کی ایک ہفتہ ہو گیا ہے ابھی تک تیار ہی نہیں سلا ہی نہیں ہاں سلپ تو دی گئی تھی سلپ تو ہے سلپ تو ہے ہمارے پاس وہاں اسکول میں بچے کو چاہیے ہو رہی ہے ابھی آپ کے وہاں میرا خیال تیار نہیں ہوئی کیا بات

سلپ نمبر ہے اس کا ٹو زیرو نائن تھری فور

ریڈی ارے ریڈی ہوگئی تو بتانا چاہیے تھا نا منگوا لیتے آپ نے کہا تھا بتا دیں گے جی نہیں ہم باہر چلے گیے تھے اس لیے انتظار کر رہے تھے واپسی ہوئی تو اسکول میں بچے کو کہا گیا تو بچے نے آکر گھر کہا ٹھیک ہے تو کل ملیں گے شاپ پہ سلپ لے کے سلپ لے کے آنا ہوگا اگر ہم نہیں آسکتے تو کسی کو سلپ لے کے بھیج دیں گے

اچھا اچھا تو اچھا وہ پیمنٹ بھی اسی کے ہاتھ بھیج دیں ہاں وہ تو سلپ پے پیمینٹ پڑے ہی ہاں نہیں نہیں وہ تو ہے تو خیر اپنی بات لیکن یہ ہے کہ پہونچ جائے جس کی بھی امانت ہے ٹائم سے بہتر ہے ٹھیک ہے سر پھر کل ہم شام کو خود آجائیں گے نہیں تو کسی کو بھیجیں گے سلپ بھیج دیں گے دے دیجیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک اوکے ٹھیک سر ٹھیک تھینک یو